تعلیمی قرض اس قرض کو کہتے ہیں جو طالب علموں کو ان کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یہ طلبا اور طالبات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے میرے ایک دوست نے تعلیمی قرض لیا تھا تاکہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے اور آج وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور آج وہ ایک بہت نیک ڈاکٹر ہے اور بہت لوگوں کی مدد کر بھی چکا ہے اور بہت سے لوگوں کا مفت میں علاج کر رہا ہے اور دوا بھی مفت میں دیتا ہے